अह हेलौ औ मानो

ओम ओम ओरैनोथ' लकेलाव फान्नोबाथाय कार्टनसेयाव स्नि रोजा बिदि जाहैयो आरो जुदि नोंथाङा बे कार्टन हिसाबै लाङोबा एसे डिसकाउन्ट होनाय जागोन आरो बेफोरबायदि ओम ओम नोंथां नोंथांनो मालखौ जों हैनांगौ ना नोंथांनिफ्राय मानसि फैगोन अह औ दे बुंनाय आंनाव मोन्नैबो बिथिंआव जायो अनलाइनबो जायो आरो अफलाइनावबो जायो खिन्थु बाखि हानाय नङा आरो बेनो बाखिखौ हानाय नङा आरो ओम दे थाम कार्टन होनदोंमोन ना दे दे दे दे दे